काम के जगह हम लोग धीरे धीरे मतलब जो हालत जादा खराब हो जाती है तो हम लोग धीरे धीरे अच्छे काम करते हैं और दवा लेते हैं ज़्यादा काम नहीं होता है तो दूसरे तरफ अपने स्वास्थ्य के लिए दवा को लेते हैं और काम कम काम कम स्कूलों में हम लोग धीरे धीरे स्वास्छ हम धीरे धीरे स्वास्थ्य के लिए हम लोग अथिरे अथी दवा करते हैं